किश किश जगह् ते फ्रीडम आफ स्पीच ऐ कोई गल्ल निं किश जगह् पर नेईं ऐ मतलव किश जगह थोह्ड़ी बोह्त होंदी बट किश जगहे च केह् होंदा कि खबरा गै भुट्ठियां करदे मतलब अद्धी उनेंगी पूरी खबर पता निं होंदी ऐ अद्धी खबर सनाई उड़दे लोकें पता निं चलदा केह् खबर ऐ केह् हे केह् नेईं ऐ ते लोग उस्सी गल्ले सच मन्नूड़दे लेकिन ओह् सच्च होंदा निं ऐ ते कदे कदे केह् होंदा जेह्की पोलिटिक्स बगैरा न ओह्दे च मिगी लगदा कि मतलब कि जेह्दा पलड़ा भारी होंदा ना ओह्दे कन्नै चलदे ओ मतलब कि स्हेई खबर निं सनाई सकदे न ओह् पोलिटिक्स दा एह् चक्कर ऐ मतलब मिगी लगदा फिफ्टी फिफ्टी ऐ कुसै कुसै जगह च कुसै कुसै टापिक च हे कुसै कुसै टापिक च नेईं ऐ जैदा मिगी किश मतलब कि नेईं ऐ मतलब किश मजा निं औंदा ऐ खबर सुनने मतलब कि जां ते इक गल्ल ऐ उस्सी लेई लेई मतलब किश किश खबरा ते नेइयां सनांदे न जेह्दा कोई सिर पैर निं ऐ मतलब सनाने जरूरत निं ऐ ठीक ऐ ते हून एक्साम्पलां निं अ'ऊं देई सकदी ऐ कि के बड़ियां अजीब एक्साम्पलां न ते लेकिन मतलव इ'यां ने सनांदे ते मजा निं आंदा ऐ किश ते कदे कदे अच्छी बी सनांदे ऐसी गल्ल निं ऐ कि खबर निं ऐ